जैसे कि बारिशके समय आबय छै बरसा जे पड़य हइ तऽ बरसाके समयमे घास भूसा गाय मालवला के बड़का दिक्कत होइ छै पानि आबि जाइ छै तऽ उ सब घास आनय लए जाइ छै आब जे खाना पीनामे सबके सगर जजाति डूबि जाइ छै जजाति डूबि गेलाक बाद जजाति किसानके होतय तब तऽ जनतो लोग खयबय खरीदोके लेकिन जजाति डूबि जाइ छै जजाति डूबि गेलक माल जालके दिक्कत आदमीके दिक्कत बाढि अयलाके बाद बारिश पड़लाके बाद जरना लकड़ी खाना पीनाके हर चीजके दिक्कत होइ जाइ हइ गाय माल सबके दिक्कत होइ जाइ हइ जैसे कि सगर फसल डूबिये जाइ हइ साले साल इएहे नियम हइ सगर सगर फसल डूबय हइ गहुँम कभी सोयाबीन कभी मक्कइ इएहे काल्हि परसू पछिया हवा पड़लय बरसा पड़लय केते गहुम सुति रहलय कते गोट भी खतम भए गेलय मक्कइके किछु जान अयलय लेकिन गहुँमके फसल खतम भए गेलय ओकरामे होइ गेलय जे कि आब पछिया दू चारि दिन चललय हँ तऽ कटनी खोटनी होइ रहलय तब ओहे बात छै जैसे कि फसल डूबि गेलाक बाद गरीब लोगके कोइ गुजारा नहि चलय छै फसल डूबतय किसानके फसलके उपर छै आओर जब किसानके फसल होबे नहि करतय डूबिये धरि जाइ छै तऽ किसानके कोइ मतबरी नहि रहय छै किसानी सबके खेत डूबि गेल गंगा कातमे आइ गंगा माइ सबके घर दुवारि टूटि गेल ई समय अगीनके समय आयल कोइ देरसँ खाना बनेतय तऽ ओकर घर दुवारि जड़ि जेतय कते की होइ जाइ हइ अइमे घर दुवारि सबके जलि गेल देखियौ उहाँ उहाँ कते घर डहलय तऽ ई समयमे तऽ इएह गति होइ जाइ हइ आओर भादोके समयमे लोगके जजाइते डूबि जाइ छै अनाजे डूबि जाइ छै तऽ खाइवला लोकके कहाँसँ पुरतय लेकिन इएह बात छै जे कि अगलग्गीमे अगलग्गिये लागि जाइ छै ई आजकल तऽ अगलग्गी कते घर कहाँ कहाँ डहलय आओर डहतय सेके देखलकय कोइ नहि देखलकय तऽ इएह सब छै जे कि सरकारके तरफसँ होइ रहलय हन मदति आगि लगय छै तऽ ओकरो दै छथिन हरिया बरतन कपड़ा लत्ता सब खानापीना आनि कऽ जैसे कि दस हजार बीस हजार तहिया मिलय रहय आब तऽ दै छै जे जोड़य छै गाय माल मरलौ ओकरो फटो खीचकऽ देहो झरैक गेलय मरि गेलय तऽ ओकरा फोटो खीचके दै छै तऽ वहाँ सरकार मदति कए दै छै तब गरीब लोकके फसल डूबिये जेतय घरमे आगि दुवारि ई समयमे कते घर डहय छै गरीब लोगके जखने पुरतय तखिनये खाना बनेतय आओर तब होइ गेल कि जे अगलग्गी धए लै छै तऽ कहलक ओकरे घरसँ आगि लगलय उपरसँ तऽ आरो आगि लागि गेलय आर उपरसँ तऽ सबके लड़म लड़ी होइये ने जाइ हइ तब उएह उएह सब बात हइ सर भादोमे बरसा होइ गेलाके बाद फसल खतम आओर ई समयके बाद छै जे आगि लागि गेलाक बाद कहींयँ कहीं गरीब लोगके लेटेसँ खाना बनय छै पूर्ति होयतय तब ने बस आगि लागय तऽ ओहोमे गरीब लोग गरीबे रहि गेल लेकिन उपर उठयके नहि होल आगि लागि गेलाक बाद आगि लागि गेलाक बाद छै जे जेतना सामान डहि जाइ छै लोकके घरमे ओतना तऽ नहिये ने मिलय छै किछु भी मिलय छै तनी चावले भेलय ऐसे बाढिमे बाँटय छथिन चूरा भेल शक्कर भेल सलाइ भेल मोमबत्ती भेल ई सब बाढि मे बाँटल जाइ छै तऽ ओइसँ की होइवला छै ओइसँ किछु नहि होइवला छै फसल डूबि गेलाक बाद किसानके बहुत दिक्कत होइ छै पानि आइ गेलाक बाद बारिशके समय घास भूसा माल जाल सब कलहन्त करय छै सब भूखे आधा पेट खाइ खाइ रहय छै माल जाल आदमीके तऽ बरसा पड़तय आओर पानि पड़तय तऽ घरमे रहबय आओर गाय मालके कि जे खेतसँ घास अयतय बनतय कुट्टी तब ने मालके खाइ लए देतय तऽ सब बारिशके समयमे माल जालके बहुत टेंशन होइ हइ दिक्कत हइ ओइ लगल लगल किसानोके दिक्कत हइ जैसे कि फसल क्षति होइ जाइ छै तऽ किसानके होतय क्षतिवला नहिये तऽ जनता लोग सब की करतय जिनका खेती गृहस्थी नहि छै उऽ तऽ खरीदये बेचकऽ ने खेतय आओर जिनका खेती छै उ फसल डूबिये जाइ छै सबके तऽ उ सब अगलग्गीमे पड़य पाँच छओ कट्ठा गहुँम डहि गेल रहय हमरा घरके सामनेमे लेकिन इएह बात छै जे गरीबके फसल अमीरके फसलमे अन्तर छै तब गरीब लोगके दू चारि कट्ठा जे डूबियो जाइ छै गंगा माइ लए लै छथिन तऽ उ तऽ वही ने भए गेल जे कि जे हमर फसल डूबि गेल तऽ सरकारके क्षतिपूर्ति मिलय लए चाही आओर नहि चाही खेतीमे छै आब जेना जे दै छथिन उ तऽ सरकार जे जेतय डहय छै निकलय नहि छै ओइसँ तऽ कमे ने दै होथिन तऽ वएहे